काजू जी बर्फ़ी मिल्क केक केसर पेड़ा मिल्क पेड़ा कराची जो हलवो बेसण जो लॾूं बूंदियुनि जो लॾूं रसमलाई रसगुलो इमरती जलेबी सोनवड़ो सिङर जी मिठाई गाजर जो हलवो लौकिन जो हलवो खीरणी मूंगदाल जो सीरो